हैलो अं नमस्ते बस किश निं करा दे में हा उत्थें जाना हा अज्ज बाबा सिद्ध गोरिया दे ते कोई गड्डी कीती नी अच्छा ते किन्ना किराया सारे गै चलगे आंढी गोआंढियें गी आक्खी लैगे आं ते तलो ब्हानें पिच्छें सारें दे दर्शन होई जाने आं ठीक ऐ तां अच्छा आं ठीक ऐ तुसें आं आं आं में सनाई ओड़गी तुसेंगी बी अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ